हैलो स्विगी मां भूमी राजपल गोलू रेस्टोरेंट मां दालि पकवान कढ़ी चांवर ॾोॾो चटिणी ऐं माजून ऑडर कयो हुओ हिकु हफ़्तो पहिरियों त मूंखे ॾाढो वणियो हुओ छा तव्हां मुंहिंजे लाइ वरी सां उहो ऑडर मोकिले था सघो